नाच एक असो प्रकार जातूंतल्यान प्रेक्षकाच्यो ज्यो भावना आसात त्यो जागृत जाता आनी ते जर तुमकां जाल्ले जाय जाल्यार पयली म्हणल्यार तुमी नाचाची जी गाणी घेता पळय तेंच चिंतून घेवपा जाय सामकी ते गाण्या वयनानूच लोकांचे भावना जागृत जावं अशी तरेची गाणी तुमी वेंचून काडपा जाय तशेंच ते भायर तुमी न्हू तेजी प्रॅक्टीसूय खूब करपा जाय जर प्रॅक्टीस तुमी बरे तरेन केली जाल्यार तुमी बरे तरेन माचयेर तुमचो नाच सादर करपाक शकतली तशेंच नाचाची न्हू तुमची तोंडा वयली हावभाव तशेंच तुमच्यो शरिराच्यो हालचाली ताजेरूय तुमी लक्ष दवरपाक जाय जर तुमचे हावभाव बरें दिसून आयले आनी जर शरिराचे हालचाली खूब बरे तरेन दिसून आयलो जाल्यार प्रेक्षकांक तुमच्या नाचावडा कनेक्ट जावपाक वेळ लागचो ना आनी एकादें अशें नाच आसतात जातून नाचपी जो आसा तो कोणाचोय असो यु नो कॅरेक्टर कॅरेक्टर कसो नाचता एकूच नाचपी वेगवेगळीं कॅरेक्टरां भशेन नाचता आनी लोकांक न्हू ते मेकआवट करपाक कळटा की आं हो वेगळो हे वेगळे पात्र ते वेगळे एक पात्र म्हणून ताजे वयल्यानूय जे प्रेक्षक आसा तांची भावना जागी जावपाक शकता वेगळी वेगळी पात्र करून तुमी तुमचे नाचान एक यु नो स्टोरीलायन कशी क्रिएट करपाक शकता एक काणी कशी तुमच्या नाचांतल्यान तुमी लोकां मेरेन पावोवपाक शकतात आनी मुख्य म्हणल्यार आत्मविश्वास आसपाक जाय तुमी आत्मविश्वासान जर नाच केलो जाल्यार तुमी न चूक न चुकी करता न तुमी अशें माचेर घुसपागोंदळ करनासतना तुमी तुमची सादरीकरण खूब बरे तरेन करतलीं फकत आत्मविश्वास आसल्यारूच जर आत्मविश्वास ना जाल्यार तुमकां तुमचे मना भयनीमाण जातलो तुमकां दिसतले की आमचो नाच सारके आपूण आपूण स्टेप्स चुकतले अशें बीन म्हणून आनी अशें जालें म्हणटगीर मागी तुमचें कॉनफ्यू आत्मविश्वासूच कमी जातलो आनी आत्मविश्वास कमी जालो जाल्यार तुमी नाचपाक शकपाना आनी जर तुमी बरी नाचना जाल्यार प्रेक्षकाची ज्यो भावना आसा प्रेक्षक तुमच्या वांगडा कनेक्ट जावपा शकपाना तुमचे नाचा वांगडा प्रेक्षकां करचीच ना की तो नाच आसा वा ते गाणी जे आसा ते कित्याचेर आसा ताची काणी कितें ताचो फाटलो अर्थ कितें ताजें तें नाचा फाटलें हें मुख्य कारण कितें की बाबा तें नाचप्याक प्रेक्षका मेरेन किदें पावोपाक जाय आशिल्लें हेंच प्रेक्षकाक कळपाना जर तुमी बरी प्रॅक्टीस केली तुमचे मनांत आत्मविश्वास धरलो आनी बरे तरेन नाचली गाणी बरी चूज केले जाल्यारूच तुमी तुमचे प्रेक्षकाचे मनांतली भावना जागे करपाक शकतली जागृताय हाडपाक शकतली तांचे मदीं नाचांतल्यान जागृताय म्हळ्यार अशें नाचांतल्यान आमी जागृताय हाडपाक शकतात जशें आतां आमच्या समाजान रेप जाता किडनॅपिंग जाता मर्डर्स जाता तें धरून ती स्टोरी लायन धरून तें खंयचे एक सोंग सिलेक्ट करून ताजेर तुमी नाचपाक शकतात तशें केलें जाल्यारूय बी तुमचो नाच एकदम प्रभावी जावपाक शकता लोकांक ती जागृत करपाक शकता हे रेपा अगेन्स्ट ते मर्डराक अगेन्स्ट ते वायलंसा गेन्स लोकांक ते जागृत करपाक शकता अशे तरेन नाच एक प्रभावी प्रकार जो प्रेक्षकां मदीं जागृताय हाडपाक शकता तांची भावना जागी करपाक शकता